जे छै से अहाँके हम एक जगह काम करय बैंगलोरमे गेल रहौँ एग्जीबिशनमे काम करय गेलहुँ तऽ ओतय जे छै से लफड़ा भऽ गेल सेठ कनि अथि कयलक जे छै से अहाँके जे छै से सेठ जे छै से अथि फेर ओकरा फाइनल केलहुँ एम्हर ओम्हर केलहुँ अथि जे छै से ओकरा जे छै से झगड़ा लड़ाइ भऽ गेल तऽ शान्त केलहुँ फेर जे छै से बुझलहुँ काम कऽ रहल छी शान्त अथि जे छै से सेठके सेठ जे छै से बात कहलक जे छै से अथि केलहुँ तऽ फेर ओहिके जे छै से मामलाके एम्हर ओम्हर कऽ के शान्त केलहुँ अहाँके जे छै से ईसभ जे छै से दिक्कत होइत छै एहिसभमे ओहि लेल जे छै से हम घरेपर रहैत छी नहि कोनो अथि ताहिसँ जे छै से किछु नहि केलहुँ एहिठिमन तऽ हम माल जालमे लागल रहैत छी माल जालके जे छै से करैत छी नहि अथि अहाँके जे छै से ताहिके बाद जे छै से दोबारा नहि गेलहुँ अथि केलहुँ अथि जे छै से केलहुँ नहि जे छै से माल जाल रखलहुँ माल जालपर ध्यान देलहुँ बस इएह करैत छी जे एखन लागल छी ई कऽ रहल छी माल जालके सेवाबारी करैत छी खेती पथारी कऽ रहल छी बस